मध्य प्रदेश में प्रमुख शैक्षणिक संस्था या विद्यालय जानकारी देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में स्थित है दूसरा महात्मा गांधी चित्रकूट जो ग्रामोंदय में स्थित है विश्वविद्यालय चित्रकूट जो कि सतना में स्थित है राष्ट्रीय विधि संस्था विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर समाजिक विश्वविद्यालय महू में स्थित है पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में स्थित है मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि संस्था विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है इसके बारे में आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ इन विश्वविद्यालयों में आधुनिक रूप से पढ़ाई की जाती है पढ़ाई के साथ साथ अन्य खेल महोत्सव भी होता है फंक्शन भी किये जाते है इस जगह प्लेसमेंट भी बच्चों को अच्छे प्राप्त होते हैं जिससे की वह आने वाले समय में अपना जो करियर है वह बना सके यह आठ विद्यालय है जो कि मध्य प्रदेश में प्रमुख विद्यालयों की सूची में आठवें नंबर पर आते हैं जिससे कि आपकी जो है शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता है आगे बढ़ गई बढ़ी जा सके